خواتین کو روزانہ کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ بد ظنی عدم مساوات اور گھریلو ذمہ داریاں پچھلے چند برسوں میں خواتین کا کردار بہت بدلا ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مختلف صوبہ میں کام کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی کئی جگہوں پر خواتین خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی اور انہیں برابر کا مواقع نہیں ملتا ہمیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو مکمل برابری اور تحفظ حاصل ہو سکے ہمارے ہندوستان میں پچھلے کئی برسوں سے خواتین کو الگ الگ کاروبار میں کام میں ترقی حاصل ہوئی ہے